آج کے زمانے میں سینٹرل دہ دہلی ضلع کے اندر اب ہوا کی بات کی جائے تو اب تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ ہے جس سے یہاں پر اولادگی بھری ہوتی ہوئی ہے اور یہاں کا موسم بھی عجیب و غریب ہے کبھی گرمی سخت ہو جاتی ہے کبھی ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے اور کبھی بارش خوب ہوتی ہے یہاں پر مختلف موسم میں مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہے